हेलो हरदासमलु होटल हा केर थो ॻाल्हाए भैया हा मूंखे न घर में जनमॾींहुं जी पार्टी आहे असां ॿाहिरि होटल में था रखूं त हुन लाइ न मूंखे खाधे जो ओर्डर करणो आहे असांजा सिंधी खाधा हा आइटम मां ॿुधायांव थी हुन मां जेके अचनि सिलेक्ट माने जेके तव्हांखे समुझ में अचनि हिकु त भे पटाटनि जी भाॼी ॾिजो ऐं मिक्स जेका ईंदा आहिनि तरियल भाजि॒यूं जंहिंमे पटाटा भींडियूं करेला कचालू वाङण ऐं शिमला मिर्च इहा मिक्स भाॼी हुजे ऐं भुॻा चांवर त पहिरियों खपनि तंहिं खां सिवाइ थी सघे त मेथीअ जी कोकी या सिम्पल कोकी ऐं फुलका पूड़ियूं मिक्स में पकोड़ा ॾिजो मिर्चनि जा पकोड़ा था थियनि पटाटे जा पकोड़ा था थियनि ऐं सिम्पल बेसन जा बसर जा पकोड़ा जीअं अॼु कल्ह हलनि था पंहिंजे हिसाबु सां

ऐं मिठाईअ में माना रायतो बि ज़रूरु रखिजो पापड़ थिया सलादु सलाद में गजरूं मूरियूं बसर ऐं टमाटा ककड़ी हीअ ॾिजो तरियल पापड़ ऐं अॼु कल्ह मिक्स ॿि अचनि था न कचिड़ियूं उहे बि हा तंहिं खां सिवाइ रायतो त ज़रूरु रखिजो ऐं जलेबी ऐं रेवड़ी थींदी आहे न उहा ऐं गुलाब जामुन सीरो सीरो माल पुड़ो ऐं गजरुनि जो सीरो थियो या मांहि जो सीरो थियो हिन मां जेको मां ॿुधायांव थी पोइ उहे बि उहो बि खपे ऐं नाश्ते में असां खे गोलगप्पा ऐं पाव भाॼी बि पहिरियों नाश्ते में हलाईंदासीं त कोल्ड्रिंक जूं अलॻि अलॻि हूअ थी वियूं कोल्ड्रिंक में अलॻि अलॻि ॾिजो जीअं थमसअप आहे लिमका आहे या जूसेस आहिनि त इहे बि खपनि माना मां समुझो हुयो ऑर्डरु ॾियां ऑर्डरु त वॾो ई अथव हमेशा तव्हां खां ई ठाराईंदा आहियूं त तव्हां डिस्काऊंट केतिरो ॾेई सघंदव ॾिस्काऊंटु सुठो ॾियो घणे थाली पवंदी उहो सभु मूंखे बुधायो त मां घरु में बि पुछी करे तव्हांखे ऑर्डरु ॾियां ठीकु आ भैया तव्हां केॾी महिल ॿुधाईंदव राति ताईं ॿुधायो ठीकु आहे ठीकु आ मुंहिंजो नंबरु अथव तव्हां वटि मां पहिरियों बि ठाराईंदी आहियां तव्हां खां ठीकु आहे जय झूलेलाल